میرے حساب سے ٹیکنالوجی بہت اچھی چیز ہے آج کے زمانے میں جو بھی ہوتا ہے ٹیکنالوجی ہی ہوتی ہے جو کہ آج کا جنریسن بھی ہے وہ ٹیکنالوجی بھی زیادہ پسند کرتے ہے اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے پہلے اس چیز پر اتنا غور و فکر نہیں کرتے تھے لیکن آج کے دور میں ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بچے بھی اس پر زیادہ غور و فکر کرتے ہے اور یہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے ٹیکنالوجی جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ بچے کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور اس کے بارے میں جتنا بچے کو اچھی طرح سے سمجھائیں گے وہ بچہ اتنا اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور اس کے لیے بچے بھی بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تاکہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اچھی طرح سے سمجھتے ہے